नमस्ते नमस्ते जी सर बताइए हाँ हाँ हाँ हाँ जी सर अभी तो नया नया ज्वाइन किया है अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका सुधार आ रहा है डांसिंग धीरे धीरे कर रहा है अरे सर हम कोशिश तो पूरा किए हुए है अभी तो नया नया किया है ना थोड़ा अभी सीख रहा है धीरे धीरे आप भी थोड़ा मतलब जितना हम लोग टाइम दे रहे हैं उतना आप भी देंगे तो अच्छा करेगा और उसे सिखा रहा है इस समय तो गाना बजाना कर रहा है धीरे धीरे अभी सीखने की ज़रूरत है अभी

हमारे तरफ़ से पूरा मिला हुआ है उन्हें सुनिए हमारी तरफ़ से पूरा उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है और वह है धीरे धीरे सीख भी रहे हैं लेकिन वह जब तक अच्छे से अब पूरे मन से नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा आपको भी थोड़ा घर पर सिखाना पड़ेगा ना

हाँ तो उसे सिखाइए गिटार वग़ैरह बजाना हल्का मैं हम लोग तो सिखा रहे हैं पूरे टीचर लगे हुए हैं यहाँ पर सब लोग सिखाते हैं मैं ख़ुद सिखाता हूँ

जी लगभग पचास होंगे लेकिन हर बार दस बच्चों के लिए एक टीचर रखे गए हैं जो कि अच्छे से सीख पाए क्योंकि बच्चों को भी चाहिए ना टीचर तो हर दस बच्चों पर एक दो टीचर रखे रहते हैं ताकि वह अच्छे से सीखें जी सर मैं टीचर बढ़ा रहा हूँ मै टीचर बढ़ा रहा हूँ टीचर बढ़ जाते हैं तो अब पाँच पर एक एक टीचर रहेंगे हर पाँच बच्चों पर एक या दो टीचर रहेंगे सर थे लिकिन चले गए थे अभी इस समय नहीं थे लेकिन जो भी हैं टीचर मैं देता हूँ टाइम जितना से जितना हो सके मैं टाइम देता हूँ उन्हें आकर आप सामने बात कीजिएगा ठीक है अच्छा जी सर ठीक है ठीक ठीक है